नेईं साढ़े मां प्यो पढ़े दे ते नेईं अस सानू पढ़ाया साढ़े मां प्यो बी अनपढ़ ते अस बी अनपढ़ गै ते हून असें अग्गें अपना बाल बच्चा अस पढ़ा दे आं ते अहें आक्खै दे आं कुदै पढ़ो ते दुनियादारी दिक्खो बाह्र निकलियै ते अग्गै पढ़ा दे न बच्चे ते पैह्लें लोक पढ़ांदे निं ते सानू पढ़ाया निं साढ़े मां प्यो न ते उ'नेंगी बी नेईं पढ़ाए दा अगलें जेह्ड़े साढ़े मां प्यो ह न उब्बी अनपढ़ ही बेचारे ते पैहै गै निं लोकें कोल होंदे पैहे होंदे हे ते कपड़ा निं सोआदै दा होंदा कपड़े फट्टे दे होंदे हन ते इं'या गै गरीबी दा'वे च गै रेही गे लोक ऐं इं'या गै टैम कड्ढी ओड़ेआ लोकें असें स्कूल तक्केआ गै नेईं भई स्कूल कनेहा होंदा ऐ ते स्कूलै जाना ऐ साढ़े मां प्यो ने नी तक्केआ ते असें कुत्थें तक्कना आं जान गै निं हे दिंदे आखदे कुड़ियें गी पढ़ाइयै केह् करना अहें अहें केह्ड़ियां नौकरियां लोआनियां कुड़ियें कोला ते मुड़ें गी फिर ओह् पढ़ाई ओड़दे हन थोह्ड़ा बोह्ता ते कुड़ियें गी आखदे हे बाह्र निं कड्ढना ते नेईं अहें घरै दा कम्म करो गोहा पत्थो सह्लो ते पत्थो बालन होई जा घरै दा बालन होई जा घरै दा ते चलो अं'ऊ केह्ड़े हे सिलेंडर ते केह्ड़े हन गैस चले दे कोई बी निं हा चले दा इं'या गै गोहा पत्थना बालन बाह्रू चुनी आह्नना ओह्दे कन्नै अहें अपना टैम कड्ढे दा हां पढ़ाना चाहिदा अज्जकल बच्चे पढ़ने चाहिदे न पढ़ांदे न लोक अज्जकल अज्जकल कुड़ियां बी पढ़ांदे मुढ़े बी पढ़ांदे ते मेरी अपनी कुड़ी दी में अपनी कुड़ी गी पढ़ाया ऐ एम ए कीती दी ऐ कुड़ी ने हून हून ओह् नेहा रिश्ता निं लब्भा दा सानू कोई रिश्ते नेईं लभदे शराबी लभदे निं सारे गै मारने कुट्टने आह्ले हां ते ओह्दे कोलूं ते नेईं ब्याही दियां खरियां अज्जकल कुड़ियां बी पढ़दियां ते मुढ़े बी पढ़दे ते शैल पता निं भाई कुड़ियां नौकरियां करा दियां न पढ़ी लिखियै मुढ़े करा दे न अहें मारी गरीब रेही गे इ'यां घर गै पैह्लें बथ्हेरी गरीबी ही अत्तरी इत्थू टाक्की कड्ढनी ते उत्थै पानी गोड्डें पर पानी ते गोड्डें परा कड्ढनी ते अग्गै पानी इ'यां इ'यां टैम कड्ढे दा जे अदूं कपड़ा गै निं हा लभदा ते निही पैसे अज्जकल पैहे बी बड़े ते कपड़ा बी बड़ा तां न बच्चे पढ़ै दे हून जेह्ड़े बच्चे ने हून स्कूल पाना होर घड़े हारे ते ओह्कड़े बच्चे ने लाई ओड़ना ऐ ते होर पाई लैना शामीं होर पाई लैना ऐ ते इ'यां टैम लंघा दा हां ते हूनै गै एह्कड़ी मेरी एह्कड़ी चप्पली ऐ नी शैल ते दूई चप्पली पानी ऐ ते त्रै त्रै चार चार जोड़े चप्पलियें दे न बच्चें दे अज्जकल पढ़ना चाहिदा बच्चें ई अज्जकल ते